हाँ मैं शोशल मीडया के कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के नाम जानती हूँ जो क्रिएटर्ज़ से रिलेटेड भी होते हैं जो जिनको आप क्रिएटर्ज़ भी कह सकते हैं अगर अभी आपको किस पता हो तो अभी दो एक या दो महीने पहले ही नयन हमारे श्री प्रधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अवॉर्ड शो रखा गया था जिसमें यूटूब क्रिएटर्ज़ को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था जिसमें वहाँ पे जो जैसे कि कई डांसिंग से रिलेटेड होते हैं कई डांसिंग हुए कई सॉंग्स रिलेटेड होते हैं कई सिंगिंग हुई फिर कई क्रिएटर्ज़ जैसे कि ड्राइंग स्कैचिंग आर्ट्स वॉल पेंटिंग्स इन सबसे रेटेड होते हैं जो लोग जो इन सबको इन्होंने ने सम्मानित किया था उन्होंने बताया कि इसमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जैसे कि आर्ट एंड क्राफ़ फिर आर्ट एंड क्राफ़्ट हुए फिर कुछ ड्राइंग स्कैचिंग स्कैच आर्ट ऐसे करके कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनसे आप जानते ही होंगे रेटेड होंगे फिर इनको आप क्रिएटर्स के नाम से भी जानते हैं यह यूटूब में यह ज़्यादातर लोग फ़ेमस हुए थे अगर किसी को याद हो तो टिकटॉक करके एक ऐप आया था जो चीन का ऐप था जो कोरोना से पहले आ गया था लेकिन हमारे मोदी जी द्वारा उसको बंद करवा दिया गया था बैन लगा दिया था उसमें वह ऐप वह ऐप बहुत अच्छा था इससे कई लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया कई लोग इसमें टैलेंट दिखाकर फ़ेमस हुए कई लोगों ने टैलेंट दिखाने के बाद इसको कई लोग इसमें टैलेंट दिखाने के बाद इस किससे फ़ेमस हुए फ़ेमस होने के बाद कई लोग इसमें यूटूब से वीडियो बनाने लगे यूटूब शोशल मीडया से उनको हर महीने पेमेंट मिलती है जो पेमेंट से वह अपने क्रिएटर्ज़ के सपने को अपने आगे बढ़ा रहे हैं